म्हाका नुस्त्याची कडी आवडटा बांगड्याची कडी आवडटा इस्वणाची कडी आवडटा पूण इस्वणाची कडी कशी करता पयली इस्वण कातरून दवरता आनी कापां करून दवरता आनी तेजी बोडकी बिडकी सगळीं बारीक करून दवरता आनी मागीर कडी करता कडी आमी करतात पळय ताका हें घालना हें घालना आपलें किदें कांदो घालना तशी करता आमी कडी आनी ती कडी आमी करून जेवता त्या नुस्त्याची कडी जेवण बरें लागता आनी नुस्तें आमी खाता आनी बंगड्याची कडी म्हणटगूत बांगडे आमी फे हें फडनी दिता तेका हेजी आपली तिरफळांची तीय बरी लागता जेवण आमचें फस्ट क्लास जाता